पंहिंजे काया खे ठीकु रखण जा घणेई वसीला आहिनि जीअं त योग कसरत ॾुकणु भ्रमणु घुमणु भॼणु सभिनी वसीलनि जा पंहिंजा पैंजापंहिंजाफ़ाइदा आहिनि योग बि हिकु अहिड़ो वसीलो आहे जंहिंसां असां पंहिंजी काया खे ताक़तवर ऐं सुठो नक्शो ॾई सघूं था योग सां असांखे घणेई सुठा सुठा फ़ाइदा मिलनि था योग सां रत जो दोड़ो सही हले थो योग सां साह खणण जी धड़्कन बि तेज़ हले थी योग सां शरीर जो आकार ब सही थिए थो शरीर में जीअं जेके बि वधियलु मोटापो आहे उहो बि पसीनो निकिरण सां घटिजे थो योगा सां शरीर ब हलिको थिए थो साह जी तकलीफ़ ब दूरि थिए थी योग शरीरु फ़ुर्तीलो ताकतवर थिए थो श योग सां दिलि जी बीमारियूं दूरि थियनि थियूं दिमाग़ बि दिमाग़ जूं सभु कमज़ोरियूं दूरि थियनि थियूं योग सां ॾाढा फ़ाइदा आहिनि योग असांखे करणु ॾाढो ज़रूरी आहे